ہندوستانی ملازمت کا بازار بہت ہی چیلنجنگ ہے یہاں پر ہر قسم کا چیلنج ہوتا ہے یہاں پر این ملازم کو ایک کونٹریکٹ دیا جاتا ہے اور اِس میں سے ٹارگیٹ دیا جاتا ہے جو ایک مقرر وقت پہ کرنے کی اور دے تاریخ دی جاتی ہے اگر یہ مقرر تاریخ پر نہ ہو تو اِسے ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے اِسی لیے یہاں پر در در پیش بہت سارے مشکلات اور چیلنجز ہیں ہندوستانی ملازمت میں اور اِسے اب اتنی بہت محنت اور مشقت کرنا پڑتا ہے اپنی ذات کارو باری کارو باری ملازمت میں کہ موجودہ چیلینجز کو پورا کرنے کے لیے اِسے بارہ سے سولہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے دِن بھر میں اور اِس کے مصروفیاتی زندگی میں سے صرف چھے اور چار اپنے از چھ سے آٹھ گھنٹے اپنی اپنی فیملی کو دیا جاتا ہے کاروباری زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں موجودہ چیلینجز کو پورا کرنے کے لیے بہت تکلیفیں اُٹھانا پڑتا ہے ملازمت کرنے والے انسان کو